मतलब कि पानियै च गोहा पाइयै साढ़े नेईं सुट्टदे जियां गेट होइया गेटै च मतलब अस नेईं सुट्टदे जियां जमीन पर अस गोहा लानै नुहाड़े च अस गोहे च अस केह् पान्ने होन्ने गोहा बी पान्ने मिट्टी बी पान्ने रेता बी पान्ने केईं बारी अस सीमेंट बी पाई ओड़ने होन्ने ते पानी बी पान्ने ते भोऽ बी पान्ने ते अस गोत्ती जन बनान्ने ते मतलब कि भी अस ते जेह्के मकान होंदे ते भी अस उत्थै लान्ने होन्ने ते की के साढ़े अंदरै दी शैल शो बनै मतलब कि मकानै दी शैल शो बनै की के पैह्ले जमानै पैसे बी नेईं होंदे हे नेईं होंदे हे पैसे पैह्ले जमानै ई ते अस फर्श बी नेईं पाई सकदे हे कच्चे मकानै ई मतलब कि कच्चे मकानै ई फर्श नेईं पाई सकदे अस इस करियै मिट्टी लांदे हे गोत्ती जन बनाइयै ओह् लांदे हे अस गरीब होंदे हे पैह्ले जमानै च लोक बड़े बड़े सारे गरीब होंदे हे ते अज्ज जमानै च लोकें कश बड़ा पैसा आई दा साढ़े कश मतलब कि इन्ना पैसा बी नेईं ऐ ते तां करियै असें कच्ची कोठियां बी रक्खी दियां असें ते कच्चे मकानै च मतलब कि अस ओह् शैल करने होन्ने आं मतलब कि कच्ची कोठियें च अस गोहा दिन्ने होन्ने मित्ती लान्ने गोत्ती लान्ने ते सफेदी करने होन्ने ते मतलब कि शैल इंया कि ते जियां दिन ध्यारें च अस अपनी कोठियें गी शैल बनागे ते शैल गै लग्गग ते अगर नेईं बनागे ते शैल थोह्ड़े लग्गना इक्क अंदर बाहर बी अस जिसी बाह्र आखदे लोक बाह्र ते अस बाह्र बी मतलब अस बाह्र शैल बनान्ने होन्ने् शैल मिट्टी बी लान्ने उत्त गोत्ती बी लान्न चारदिवारी गी मतलब इंया सफेदी करी ओड़ी जेह्की शैल मतलब कि शैल बनी आ साढ़ी ते अंदर बाह्र शैल बनी जाह्न ते पैह्ले जमानै च लोक मतलब केह् करदे हे कि पैह्ले जमानै लोक छड़े मतलब कि केह् करदे हे गोहा लांदे हे पैह्ले जमानै ई इन्ना लोकें गी पता निहां नेईं किश अज्ज दे जमानै च एह् मतलब कि कच्चे जेह्के मतलब कि मकान होंदे कच्चे मतलब कि एह् मकान नेईं लभदे सारें लोकें पक्कियां बनाई दियां ते साढ़े कश कच्चा मकान बी ऐ ऐहीं की के असें रक्खे दा शैल साढ़ा देवतें आह्ला अंदर ऐ असें रक्खे दा शैल बनाई बनाइयै रक्खो ते शैल गै लगदा मकान कच्चा मकान अस मतलब कि केह् करने होन्ने इस करियै अस